हैलो अंजी नमस्ते जी केह् हाल ऐ थुआढ़ा अंजी अंजी आवेओ तुस अंजी तुस शैल शैल चीजां खाओ जियां तुस बड़े बमार ओ तुस स्वस्थ चीज़ां खाओ जियां खिचड़ी होई जियां फुलका होई गेआ एह् खाओ एह् हल्कियां हल्कियां चीजां खाओ जेह्दे कन्नै एह् शरीर थोह्ड़ा ताकतवर होई जा जादै ताकतवर चीजां मोमोज़ बगैरा एह् निं खाओ ठीक ऐ ध्यान रक्खेओ अपना नेईं नेईं इक्क बारी दस्सेओ ते चैक कराई ओड़ेओ ठीक ऐ भी ठीक ऐ